खेत में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोग बिताते हैं जैसे कि हरी सब्जी है सेहत के लिए फायदे है और जैसे कि पालक है मूली है गाजल है चुकंदर है हरी सब्जी ओ सेहत को बहुत फायदा है और हम लोग खेत में उगाते हैं ये सब और उसमें तो टाइम जैसे खेत में सब्जी को कोड़ना है पानी देना है सीचना है टाइम टाइम से और उसको खाने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और ताजी सब्जियाँ खाने से शरीर के वो लाभ मिलता है और खेत में जो उगाई जाती हैं सब्ज़ियाँ वो आँख के लिए भी फायदेमंद होती हैं जैसे कि हमारा उसमें पालक हुआ और भी बहुत सारे सब्जी हैं जो उगाते हैं खेत में और लाते हैं हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते हैं हम खेत में जैसे कि टाइम टाइम पर उनको सीचना और खाद देना जो भी होता है उसको डालना देखभाल करना और उसको सोहना उसमें से बहुत सारे काम होते हैं जो कि टाइम लगता है खेत में हम लोगों को और अच्छा लगता है करना हम लोगों को खेत में किसानी किसान हैं तो किसानी करना अच्छा भी लगता है हम लोगों को और इससे फायदा भी होता है और ज़्यादातर मेहनत करें तो घर का भी कुछ खर्च निकल जाता है सब्जी बोकर उसको तोड़िए उसको मार्केट में बेचिए और घर का भी खर्चा निकलता है औ फायदा भी होता है हाँ जैसे कि गेहूँ है धान है चना है ये सब हम लोग उगाते हैं परिवार का भी पालन होता है और कुछ ज्यादा हो जाता है तो हम लोग बेच भी देते हैं तो उससे भी पैसा मिलता है हम लोगों को और जैसे कि सब्जी में भी ज़्यादा होता है उसका भी पैसा मिलता है करते हैं तो और कभी कभी जो बारिश हो जाती है या कोई बीमारी तो घटा भी होता है किसानों का तो उससे भी हम लोग नहीं अपना करते हैं और घटा नफा तो होता रहता है नहीं किसानों को किसानी करनी चाहिए सब्जी जो है हाँ उसको हम लोग अपना उगाते हैं उससे फायदा होता है हम लोगों का